थांनाय बोसोरसेनि बावैसो आंनि आंनि जिउआव मोनसे जाथाय जाथाया थालांदोंं बेनो जाबाय जोंनि क्लासाव मेमआ मोनसे प्रजेक्ट हरदोंमोन स' मोनसे ग्रुपावहाय साबा साबामोन आरो जों आंनि लोगोफोरा आंखौ गोबाङैनो बे प्रोजेक्टाव हेल्प खालामदों आरो जों ज' ज' बे प्रजेक्टखौ मोजाङैनो कमप्लिट खालामदों जोङो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बे प्रजेक्टखौहाय बुथुमनानै कालेक्ट खालामनानै मोजाङैनो प्रजेक्टखौहाय कमप्लिट खालामदों